मिगी जम्मू च बड़ा गै शैल लगदा इत्थै टेम्परेचर बी बड़ा गै शैल होंदा गर्मियें बेल्लै गर्मी होई जंदी ते सर्दियें बेल्लै सर्दी होई जंदी ते बर्खा बेल्लै बर्खां आई जंदियां ते बड़ा गै शैल होंदा टेम्परेचर ते सीज़न बी बड़े शैल होंदे ते इद्धर एह् ऐ की साढ़े जम्मू च ओह् फ्लड बगैरा ते आंदा निं ऐ पर गर्मियां बड़ियां होंदियां की हू'न गर्मियें सीज़न आने आह्ला ऐ ते हू'न बड़ी गै जादै गर्मी होंदी बड़ी गै जादै गर्मी होंदी ऐ साढ़े जम्मू च ते क्योंकि गड्डियें दे बिच पलूशन फैलदा ऐ ते बड़ा गै जादै पलूशन होंदा ऐ ते एह्दे बजह् कन्नै एह्बी फिर् गर्मियें ई जादै बदबू ओह् ग्लोबल वार्मिंग दी बजह कन्नै इ'न्नी जादै गर्मी बदधी ऐ ते साढ़े जम्मू च बी इ'यै स्हाब ऐ कि गर्मियां जेह्ड़ियां न ओह् बड़ी तपोंदी गर्मी ऐ ते सर्दियें बेल्लै सर्दियां बी होंदियां ते सर्दियां ठीक होंदियां पर गर्मी बड़ी गै बड़ी बधदी ऐ इत्थै ते अग्गें अग्गें जून जूलाई च ते बड़ी गै जादै गर्मी बधनी ऐ ते कन्नै लोकें फिर एसी कूलर एसी बगैरा ऐ नी हू'न रौहंदे बी नेईं है'न क्योंकि फिर उ'नेंगी रौहन निं होदा इ'न्नी जादै गर्मी बधी दी ते साढ़े जम्मू च ऐसा ऐ कि कोई फ्लड बगैरा ते निं है'न पर गर्मियां है'न की जेह्ड़ी ते गर्मियां हू'न आने आह्लियां न ते कुछ जादै गै गर्मी बधदी ऐ उद्धर जम्मू च मतलब ते जेह्ड़े एह् है'न मी ते मी ते बैसे सर्दियां गै शैल लगदियां न जेल्लै सर्दियां बी है'न गर्मियां च साढ़ा ठीक होंदा मतलब आजाद होंदा ते गर्मियें च साढ़े इद्धर ते ना जादै ठंड होंदी ऐ ते ना जादै गर्मी ते ना जादै ठंड होंदी ऐ ते बस इ'यै कि गर्मी होऐ जेह्ड़ी एह् जादै पौंदी ऐ इत्थै सर्दियें बेल्लै शरीर दी बड़ी शैल सर्दियां होंदियां न ते मज़ा बी आंदा साढ़े सुनने च घुम्मने दी जगह बी बनी जा ते इस्सै गर्मियें च गै सर्दियें च गै मज़ा ऐ क्योंकि गर्मियें च निकलना गै निं होंदा गड्डियें च रश इ'न्ना होंदा की गड्डियें च जाना बी कुत्थै होंदा इ'न्ना पसीना पसीना होंदा रौंहदा ते लोक रोज़ रोज़ प्ही सारे लोक गर्मियें च बाह्र निकलदे ते जेल्लै फ्ही गड्डियै च बौंहदे ते बड़ी गै जादै गर्मी लगदी कन्नै गर्मी होंदी गै बड़ी ऐ साढ़े जम्मू च फ्लड बगैरा निं आंदे साढ़े जम्मू च ते बर्खा दा बी स्हाब बर्खा दा बी बड़ियां शैल पौंनियां सर्दि च बर्खा एह् लोक फसलां दे इद्धर लोक बर्खा गी तकदे कि पौग पौग कदूं ते हू'न बर्खा सर्दियें च पेई गै नेईं ही पर हू'न थोह्ड़ी थोह्ड़ी बर्खा कदें कदें पौंदी ऐ हू'न ते हू'न कि बरसांत आने आह्ली ऐ ते अग्गें बरसांती च बर्खां गै पौनियां न ते इ'यै कि गर्मियां बड़ियां बधियां ते फ्लड बगैरा साढ़े जम्मू च आंदा निं ऐ ते मिगी जम्मू साढ़ा बड़ा गै शैल क्लाइमेट होंदा साढ़े जम्मू च बड़ा गै शैल क्लाइमेट होंदा होर बर्खा बगैरा बी स्हेई पौंदियां न कदें कदें नेईं पौंदियां ओह् कदें कदें बरसांत होंदी साढ़े फिर गर्मियां आंदियां गर्मियां बड़ियां होंदियां ते इ'यै कि साढ़े जम्मू च बड़ा शैल ओह् क्लाइमेट होंदा ते मी बड़े गै शैल ओह् लगदा सीज़न बड़े शैल होंदे ते बीडन फॉल होंदियां टेम्परेचर साढ़े बड़े गै शैल होंदे इत्थै बड़ा गै मज़ा आंदा मिगी जम्मू च रौह्ने ई